गुड मॉर्निंग मैम मैम मै तनिष्का बात कर रही हूँ मैम मैं आपके कॉलेज की सेकंड बी ए सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ मैम मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए मैम मेरे पापा का ट्रांसफर उज्जैन हो गया है और मेरी पूरी फैमिली भी वहाँ जा रही है नहीं मैम मैं मेरी फैमिली पूरी वहाँ उज्जैन जा रही है तो मैं यहाँ अकेली अभी पूरी पढ़ाई वहीं कंटिन्यू करूँगी जी ओके मैम जी मैम मैम कितना टाइम लगेगा और कितने दिन में बन जाएगा मैम लेकिन हम परसों तो जा रहे हैं ओके मैम थैंक यू